जी मैं नौकरी नहीं करना चाहता मेरा ऑलरेडी बिजनेस है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ मेरा फ़ोटोग्राफी का बिजनेस है साथ से साथ ही साथ मेरी टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ हम कुलड़ दिए प्लेट कटोरी हांडी इत्यादि बनाते हैं और भविष्य में मैं यही सोच रा हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री और अपने फ़ोटोग्राफी बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाऊँ और अच्छे से उसका मार्केटिंग कर सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि कि हम क्या काम कर रहे हैं